साढ़ा प्यारा ऐकटर ऐ ओह् अमीता बचन अमीता बचन साढ़ा बड़ा प्यारा ऐकटर ऐ की के इ'नै जिन्नियां बी मूवियां बनाइयां इ'नै बड़ियां अच्छियां बनाइयां इस कारण अस इ'नें बड़ा पसंद करने की के कोई बी जेह्की शैल मूवी बनाग ता उ'ऐ ऐकटर साढ़ै इ'यां दिलै च बसदा ऐ ते ओह् ऐ अमीता बचन अमीता बचन नै इक नेईं बथ्हेरियां मूवियां बनाइयां जेह्दे बड़े अच्छे अच्छे माल न बड़े शैल गल्लां ओह्दे च असें सिक्खने मिलदियां ओह्दे च इक मूवी ऐ बागवान बागवान मूवी च असें बड़ी कुस सिक्खने मिलेआ खास कर के बागवान मूवी ऐसी ऐ जि'यां मा प्यो अपने बच्चें पालदे पोसदे पढ़ांदे फ्ही ब्याह् करांदे पैह्लैं ब्याह् कुत्थै पैह्लैं उ'नैं पालना फ्ही उ'नै स्कूल भेजना फ्ही उ'नैं पढ़ाना फ्ही उ'ने ओह्दी नौकरी दै बारे च सोचना नौकरी लग्गी जाह्ग ओह्दे शा बाद उं'दा ब्याह् कराना ते ब्याह् कराइयै जिसलै बच्चे अपने अपने लग्ग होआ जंदे लग्ग होई जंदे ते मां प्यो गी बोझ समझन लगी पौंदे ते जि'यां इक माली ऐ ओह् बाग लांदा किन्ना मैह्नत कन्नै पूरी मैह्नत कन्नै किन्नी मैह्नत कन्नै बगीचा त्यार करदा फुल्ल लांदा ते इ'यां गै होंदा मां प्यो बी अपने बच्चें आस्तै केह् किश निं करदे हैन ते फ्ही बच्चां बी इ'यै फर्ज होना चाहिदा के अस इं'दी पूरी सेवा करचै अस मां प्यो गी बढापा औने उप्पर बोझ नेईं समझगे एह् असें एह्दा इक अच्छा सिक्खने मिलेआ